बगीचे में जेके गुल निकिरंदा आहिनि उहे त मूंखे जाम वणंदा आहिनि मां उहे सभु गुल सुबुह जो सवेल टोड़े करे हुनमां माला ठाहींदी आहियां ऐं पंहिंजे घर में मंदर में भॻवान खे चाढ़ींदी आहियां ऐं फ्रूटन में असांजे घर में जेतून ऐं ॾाढ़ूअ जो वणु आहे हुन मां ॾाढ़ू ऐं जेतून नंढा न निकिरंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं त पखी हुननि खे खाई वेंदा आहिनि ऐं पखी जेके कॾहिं बचंदा आहिनि त मां टोड़े करे नंढनि ॿारनि खे कॾहिं विरहाइ ॾींदी आहियां कॾहिं असां घर में खाईंदा आहियूं